मां ॾाढी ख़ुशीअ सां मूंखे हीअ ॿुधाईंदे सुठो थो लॻे मां मां सैमसंग जी वॉशिंग मशीन हिन साल नए साल ते वरिती पर ॿ टे ॾींहं ई इस्तेमालु कई आहे त एतिरो मूंखे ख़ुशी थी आहे घर वारा बि ख़ुश आहिनि की सुठी वॉशिंग मशीन निकिती आहे इहा मां सैंटल मार्किट में हारवी सेल्स एंटरप्राइज़ खां वरिती हुई ॾाढी सुठी सर्विसिंग बि में बि हीअ ॾाढा सुठा आहिनि मां हमेशह सैमसंग जा ई शयूं इस्तेमालु कंदो आहियां हिन साल वॉशिंग मशीन वरिती त हुआ बि ॾाढी बढ़िया निकिती आहे ऐं सर्विस लाइ बि हीअ सुठा आहिनि जॾहिं बि चओ त हिन कंपनीअ जो मकैनिक हमेशह अची वेंदो आहे ऐं जॾहिं सम्झायण लाइ मकैनिक हुओ बि सुठे नमूने सम्झाइ थो शइ बि सुठी बराबरि निकिती आहे मां त सभिनी खे सलाहु ॾींदुमि की हमेशह सैमसंग जी वॉशिंग मशीन अपनाइन